फोटो अगर एफबी बगैरा अ'ऊं इन्ने गेदी में कि में दिक्खेआ में सनासर बड़ी शैल जगह ऐ एड्डा बड्डा दब्बड़ ऐ ते बिच तलाऽ ऐ एड्डा बड्डा ते मेरा मन कीता में दिक्खेआ फोटो ते में सोचेआ में जाह्गी इस जगह उप्पर शैल अपने फोटो शोटो खिच्चगी उस जगह दे फोटो खिच्चगी ते अपने बी कन्नै फोटो खिच्चगी ते केह् बोलदे थल्लै एड्डा बड्डा तलाऽ ते एड्डा बड्डा दब्बड़ साइडें इन्नी शैल पौधे शोधे लाए दे इन्नी शैल हवा ते उप्पर इन्ना शैल नीला आसमान ते बिच्च बद्दल लग्गे दे इन्ना शैल इ'यां दिक्खने ई ते उत्थां में फोटो शोटो बगैरा खिच्चगी ते बगैरा में किन्ना शौक इ'नेंई फोटो शोटो खचाने दा इ'यां ते अ'ऊं नर्स ऐं अवा इ'यां फोटो बगैरा खिच्चने खचाने दा मतलब शौक ऐ मिगी इ'यां बड़ा मन करदा ऐ फोटोग्राफी अलग अलग जगह जाइयै फोटो बगैरा खिच्चां ते उत्थें मतलब कि शैल जियां अपने करां जियां सनासर इन्नी शैल जगह उत्थें में इन्ने खिच्चे फोटो फोटो बगैरा ते इन्ना शैल मतलब कि इ'यां फोटो बगैरा आए बड़ी शैल जगह लग्गी मिकी बिच तलाब ऐ ते होर बी होर बी बत्हेरियां जगह न केह् बोलदे जंदे न ते उत्थें बी इ'यां फोटो शोटो बगैरा खिचदे खूचदे ते अपना अपना शौक होंदा ते मिगी बड़ा शौक ऐ इ'नें फोटो शोटो खिच्चने बगैरा दा ते उस जगह दे फोटो शोटो फोटो खिच्चना ते ओह् जगह बिच्च अपने फोटो शोटो खिच्चना ते बड़ा मन करदा ते होर बी इ'यां बड़ियें जगह गेई अ'ऊं उत्थें में खिच्चे अपने फोटो शोटो बगैरा जगहें दे बगैरा खिच्चे ते केह् बोलदे न मिगी अच्छा लग्गेआ अलग अलग अलग अलग जगह जा बंदा ते अलग अलग चीज़ां होंदियां अलग अलग नेचर होंदे हर जगह दे ते इ'यां बड़ा शैल जगह ते बड़े शैल शैल फोटो खचोंदा ते अपना अपना इ'यां मिकी बड़ा शौक ऐ जेह्का फोटो खिच्चने दा